जय झूलेलाल भारत जी युवा पीढ़ी अॼुकल्ह नईं नईं ॻाल्हियुनि जी खोज में आहे हुननि खे सभु कुझु नयो नयो करिणो आहे जीअं त अॼुकल्ह ए आई ॾाढो ट्रैंड में आहे ए आई मतिलबु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हा हुनखां पोइ उहो पंहिंजी यूट्यूब चैनल चालू करे बि सघनि था ऐं अॼुकल्ह घणा इन्फ्लुएंसर बि थिया मतिलबु इन्फ्लुएंसर बि ठवनि था कुझु वरी पढ़ीनि था लिखनि था हुनखां पोइ इंजीनियर सी ए सी ऐस जी डिग्री कुझु डॉक्टर ऐं हा इहे सभु नौकरी कनि था ऐं उनखां पोइ कुझु वरी अञा इवेंट मैनेजमेंट बि अॼुकल्ह ॾाढो ट्रैंड में आहे इवेंट मैनेजमेंट बि ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे शादियूं आहिनि बर्डे पार्टियूं आहिनि हल्दी फंक्शन सैरेमनी आहे जीअं ऐं उनखां पोइ भई बेबी शावर आहे हुन में उहो इवैंट करे सघनि था पंहिंजो कॉर्पोरेटिव इवेंट थींदियूं आहिनि पोइ सोशल इवेंट थींदियूं आहिनि वैडिंग जूं थींदियूं आहिनि उन में बि उहो पंहिंजो मतिलबु इवेंट मैनेजमेंट में पंहिंजो कैरियर ठाहे सघनि था कुझु वरी शेयर मार्केट में बि हाणे अॼुकल्ह ॾाढो हले थो शेयर मार्केट में बि पंहिंजो उहो करे सघनि था कैरियर स्टार्ट करे सघनि था शेयर मार्केट बि अॼुकल्ह ॾाढो सुठो आहे शेयर मार्केट में अगरि कोई ध्यानु ॾेई करे करे तो शेयर मार्केट में त पोइ हुन में पंहिंजो कैरियर ठाहे सघिजे थो हा उन में बि नवां नवां कोर्स आहिनि शेयर मार्केट में बि ॾाढा आहिनि अगरि असां चाहियूं त असांजी युवा पीढ़ी करे सघंदी आहे हुन में बि अॻिते अची सघंदी आहे हुनखां पोइ डांस आहे त डांस में बि युवा पीढ़ी अॼुकल्ह ॾाढी मतिलबु अॻिते अची वई आहे डांस आहे सिंगिंग आहे आ डांस त अॼुकल्ह जे ॿारनि खे मतिलबु पुछो ई न माना डांस त उन्हनि खे एॾी थी वणे एॾी थी वणे उहो पंहिंजे घर में बिना कोच जे बि डांस स्टाट करे करे घर में बि सिखी सघंदा ऐं अॻिते उनखे कैरियर जे रूप में बि ठाहे सघनि था त डांस हिकु सुठो मतिलबु पैशन बि आहे ऐं हर कंहिंजी पंहिंजी मतिलबु डांस कीअं हिकु शौक़ु बि आहे ऐं पैशन बि आहे ऐं कैरियर बि ठाहे सघिबो आहे हुन में डांस में सुठो मुंहिंजे हिसाब सां सुठो कैरियर ठही सघंदो आहे उनखां पोइ जिम ट्रैनर जे रुप में बि उहो पंहिंजो स्टार्ट करे सघनि था कैरियर जिम अॼुकल्ह त जिम त मतिलबु मोस्ट ऑफ सभु सभिनिन जे लाइ ज़रूरी आहे जिम वञणु त माना असांजे लाइ फ़ाइदे वारो ई आहे त जिम मुंहिंजे हिसाब सां त जिम सभ खां बेस्ट अॼुकल्ह जे ज़माने में जिम ट्रैनर ठहणु ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे जिम ट्रैनर माना उहो बैस्ट ऑपशन आहे युवा पीढ़ी जे लाइ पर हर कंहिंजो पंहिंजो पंहिंजो शौक़ु आहे त जिम ट्रैनर ॾाढी मतिलबु सुठी आहे उहा उन में असांखे जिम स्टार्ट करणी हूंदी आहे पंहिंजी थोरो असांखे पंहिंजी लॻाइणो पवंदी आहे फाइनेंस त पोइ जिम ट्रेनर सुठी सुठी मतिलबु आहे असांखे माना मुंहिंजे मुंहिंजे चवण जो मतिलबु ईअं आहे की अॼुकल्ह जी युवा पीढ़ी आहे माने उन्हनि खे तव्हां कुछ बि चओ कुछ बि ॾियो उहो सिखण लाइ रैडी हूंदा आहिनि सिखण लाइ उहो तयारु हूंदा आहिनि अॼुकल्ह जा पढ़ियल लिखियल ॿार युवा पीढ़ी आहे जेका उन्हनि खे खेल में खेल कूद में प्ले में गेम में यूट्यूब चैनल ठाहिण में हुजे या पढ़ाई लिखाई हुजे या कोई बि नंढी खां वॾी शइ हुजे त माना उहो एॾी इंट्रस्ट सां एॾी रुचीअ सां सभु कनि था हा कुझु सिंधी हाणे स्पेस में बि वञणु चाहिनि था अॼुकल्ह जा ॿारनि जी रुचि स्पेस में बि ॾाढी आहे त ऐस्ट्रोनॉमर ठहनि था इन खां पोइ ॾाढो कुझु आहे सिखण जो अॼुकल्ह जी युवा पीढ़ीअ जे लाइ त जे मां त ईअं चवंदमि जेको सिखो ओतिरो घटि आहे अॼुकल्ह युवा पीढ़ीअ लाइ माना इहे ज़मानो ॾाढो सुठो आहे जो उहो पैन पंहिंजो पाण खे ऐं हुननि में सिखण जी जिज्ञासा बि आहे त उहो सिखी सघनि था उहो कहिड़े बि क्षेत्र में पंहिंजो योगदान ॾेई करे पंहिंजो पाण खे अॻिते आणे सघनि था त मतिलबु मां त चवंदमि भाई अॼुकल्ह जेको तव्हां जेको बि पसंदि कयो उहो तव्हांजे लाइ सुठो ई सुठो आहे सिर्फ़ु उन में मनु लॻाए करे कमु कनि था उहे त उहो हुन जे लाइ सुठो ई सुठो आहे जय झूलेलाल